بھارت میں بہت ایسی جگہ ہے جہاں لوگ گھومنے جاتے ہیں جیسے آگرہ میں تاج محل ہے ہم لوگ کو بھی جانے کا من رہتا ہے مگر نہیں جا پاتے نہیں جا پاتے گھر کا ذمہ داری رہتا ہے اسی لیے ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم لوگ پہ ذمہ داری نہیں رہتا تو ہم لوگ بھی گھومتے ہم لوگ بھی جاتے اور کولکاتہ میں محمد علی پارک ہے جہاں بہت سارے لوگ جاتے گھومنے کے لیے مگر ہم کو بھی شوق رہتا ہم لوگ بھی چاہتے ہم لوگ بھی وہاں جائے گھومنے کے لیے مگر ہم لوگ نہیں جا پاتے کیونکہ گھر کا ذمہ داری رہتا ہے اسی لیے ہم لوگ نہیں جا پاتے دہلی میں جامع مسجد ہے لال قلعہ ہے وہاں بہت سارے لوگ جاتے گھومنے کے لیے جس کو جس کو من کرتا ہے دہلی جاتے ہیں پارک گھومنے کے لیے اور کولکاتہ جاتے ہیں کولکاتہ میں بھی ہے محمد علی پارک ہے جہاں سب گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور سب دوست لوگ کے ساتھ میں جاتے ہیں ہم لوگ کو بھی شوق رہتا ہے ہم کو بھی شوق رہتا ہے ہم بھی چاہے ہم لوگ ہم بھی جا سکیں وہاں مگر ہم لوگ نہیں جا پاتے ہم لوگ پہ ذمہ داری رہتا ہے اسی لیے ہم لوگ نہیں جا سکتے گھر کا ذمہ داری ہے تو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گھر پہ تو کوئی نہیں رہتا اسی لیے ہم نہیں جا پاتے کیونکہ ہم کو شوق رہتا ہے جو ہم بھی چاہے تو ہم بھی جا سکتے تھے کولکاتہ جاتے ہم لوگ کولکاتہ جاتے محمد علی پارک دیکھنے کے لیے دہلی جاتے لال قلعہ دیکھنے کے لیے جامع مسجد دیکھنے کے لیے جہاں بہت سارے لوگ لوگ اور آتے ہیں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہم لوگ نہیں جاتے ہیں بہت سارے لوگ آتے ہیں دہلی دہلی میں لال قلعہ دیکھنے جامع مسجد دیکھنے کے لیے اور آگرہ میں تاج محل دیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم لوگ کو شوق رہتا ہے مگر کیا کریں ہم لوگ کو ذمہ داری ہے اسی لیے ہم لوگ نہیں جا پاتے سب بہت لوگ آتے آگرہ آتے ہیں جامع مسجد دیکھنے کے لیے دہلی آتے ہیں دہلی آتے ہیں اور کولکاتہ آتے ہیں علی محمد علی باغ دیکھنے کے لیے مگر ہم لوگ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم لوگ پہ ایک ذمہ داری رہتا ہے اسی لیے ہم لوگ نہیں جاتے تو باہر کی بہت سارے لوگ وہ آتے ہیں سب گھومتے ہیں دہلی جاتے دہلی میں دہلی میں تاج محل دیکھتے ہیں دہلی دہلی جاتے ہیں اور آگرہ جاتے ہیں اور کولکاتہ میں لال قلعہ ہے کولکاتہ جاتے ہیں کولکاتہ میں کولکاتہ جاتے ہیں اور محمد علی باغ جاتے ہیں جہاں سب بہت سارے لوگ ووگ آتے باہر کے بہت سارے آتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے دوست لوگ کے ساتھ میں جاتے گھومنے کے لیے مگر ہم لوگ نہیں جا پاتے ہم لوگ کو بھی شوق رہتا ہے ایسے جائیں گے کولکاتہ جاتے دیکھنے کے لیے کولکاتہ جاتے محمد علی باغ دیکھنے کے لیے مگر ہم لوگ نہیں جا پاتے ہم لوگ کو بھی شوق رہتا ہے جس کا مطلب دہلی میں جو سنتے ہیں جو تاج محل دہلی میں سنتے ہیں جو آگرہ میں سنتے ہیں تاج محل ہے دہلی میں سنتے لال قلعہ ہے جامع مسجد ہے تو ہم لوگ کا بھی من کرتا ہے جو ایک بار ہم لوگ بھی جا کے دیکھتے جو تاج محل ہے اور آگرہ میں دیکھتے تاج محل کیسا ہے اور دہلی میں دیکھتے جامع مسجد ہے اور لال قلعہ ہے وہی سب ہم لوگ کو بھی شوق ہے ہم لوگ کے اندر بھی شوق ہے جو ہم لوگ بھی دیکھنے جاتے ایک بار کیسا ہے تاج محل کیسا ہے دیکھتے بہت چرچے ہوتے ہے تاج محل کے جو آگرہ میں تاج محل ایسا ہے بہت خوبصورت ہے بہت اچھی لگتی ہے بہت اچھا لگتا ہے مگر ہم لوگ ہم لوگ بھی جاتے دیکھنے کے لیے مگر ہم لوگ نہیں جا پاتے